میں نے عام طور پر وا آسمانی واقعات کافی سارے دیکھے ہیں جیسے ہمیں دیکھنے کو ملتا رہتا ہے چاند میں گرہن لگنا سورج میں گرہن لگنا اور کافی سارے ایسے واقعہ پیش آتے ہیں جو کہ عام طور پر میں نے دیکھے ہیں اور میرے آس پاس بھی لوگ میرے ساتھ دیکھتے ہیں جیسے چاند میں جب گرہن لگتا ہے تو اس میں آسمان بالکل لال ہو جاتا ہے چاند ایک دم لال ہو جاتا ہے اور عام طور پر جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے ویسی روشنی نہیں ہوتی اور کم روشنی ہوتی ہے اسی طریقے سے جب سورج پر گرہن لگتا ہے تو اس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم باہر نہ نکلیں کیونکہ جب سورج پر گرہن لگتا ہے تو اس کی روشنی ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اکثر میں دیکھتی ہوں مجھے رات میں ستاروں کو دیکھنا بہت پسند ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ ستاروں میں کچھ تصویر بنی نظر آتی ہیں کچھ تصویر بن نظیرا کچھ تصویر بنی نظر آتی ہیں جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ستاروں سے ہی چمچ بنی ہوئی تھی اور کافی سارے ستارے ایک قطار میں لگے ہوئے تھے جیسے کہ اس میں سات آٹھ ستارے ایک ایک قطار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں باقی جیسے پچھلے مہینے کافی سارے ایسے واقعہ پیش آئے جو کہ خاص کر بہت ہی نمونے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پچھلے مہینے ہم نے نیلا چاند دیکھا اور سوپر مون دیکھا اور اس کے علاوہ دوسرے پلینیٹ بھی ہم نے آسمان میں دیکھنے کو ملے کافی سارے ایسے واقعہ پیش آتے ہیں جو کہ آسمان میں میں نے ذاتی طور پر دیکھے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتے ہیں